ہلو السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی سر میرا نام محمد امین الدین ہے جی سر پوچھنا یہ تھا کہ میرا ڈیٹا جو ہے بہت جلد ختم ہو جا رہا ہے اور میں چیک نہیں کر کر پا رہا ہوں میرے پاس ایپلیکیشن بھی نہیں ہے کہ جس سے میں چیک کر سکوں ذرا سا آپ بتلا سکتے ہیں کہ میرا ڈیٹا کتنا بچا ہوا ہے کیوں زیادہ خرچ ہو رہا ہے جی جی جی جی جی سر میرا نمبر ہے لکھیے اسی اکاون بائیس سینتیس تینتیس جی سر آپ تو جیو کسٹمر کیئر سے بول رہے ہیں نا جی سر جی سر جی جی یہی نمبر ہے میرا اسّی اکاون بائیس سینتیس تینتیس ٹھیک ہے آپ بتلا دیں بڑی مہربانی ہوگی سر ٹھیک ہے سر السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ